आमी लंडन वचपाचें थारायल्लें तेका लागोन आमकां पासपोर्ट तयार करपाक कितें कितें वस्तू कागदपत्रां लागतात ते आमी आमचे शेजाऱ्यांक विचारलें हेज्या पयलीं तीं विदेशी गांवांत वचून आयल्लीं त्यांनी आमकां खूब कितें सांगलें तांकां आमी विचारलें तेमी आमकां पासपोर्टाची म्हायती दिली खंय वचप कोणा कडेन वचप हें सगलें सांगलें मागीर आमकां पासपोर्ट कसो करतात तें कळ्ळें मागीर आमी पासपोर्ट करपाक गेलीं पासपोर्ट करपाक जी खंयची कागदपत्रां जाय तीं तांकां दिली अशें करून आमी पासपोर्ट तयार केलो मागीर आमकां लंडन वचपाचें खूब उमेद उमेद जाली खूब बरें दिसतालें लंडन वचपाचें सो लंडन वचपाकच्या तयारेक आमी लागली कितें कितें सामान घेवपाचें कसलें कसलें कपडे घेवपाचे बाजारान वचपाचें या ऑनलायन शॉपींग करपाचें कसलें बॅग घेवपाचें कितली मोटी बॅग घेवपाची ह्याचें आमी एक फुल्ल लिस्ट तयार केली मागीर आमी लंडन वचोन कितें करतलीं खंय खंय भोंवपा वयतली कितें कितें पळयतली ह्याचेरय बी आमी खूब संशोधन केलो जी कोण आमची शेजारी लंडन गेल्ली त्यांणे आमकां सांगलें खंय वचोन कित कितें आसता खंय वचोन कित कितें पळोपाचें खंय गेल्यार खंय पावतलें हें सगलें इन्फोर्मेशन आमकां दिलें